ناچ گانا تو سب کو ہی پسند ہے اور آج کل کے لوگ تو ڈانس سیکھنے کے لیے اکیڈمی وغیرہ بھی جاتے ہیں اور ہمارے یہاں تو ڈانس ہر مہینے ہوتا ہے بہت بڑی پرفارمنس ہوتی ہے ہال میں ہال کو سجایا جاتا ہے اور ڈانس کیا جاتا ہے اور بہت ہی مزے لیے جاتے تھے لیکن اس ڈانس کو سدھار کرنے کے لیے آدمیوں نے بھی حصہ لینا شروع کیا وہاں کے لوگ عوام لوگ تھے انہوں نے بھی ساتھ مل کر ڈانس کیا اس سے اس ناچ میں بہت سدھار آیا اور لوگوں کو کافی اس سے مزہ بھی آیا اور لوگ بھی انہیں دیکھتے تھے ان کے اندر بھی دیکھ کر بھی ہوئی کہ ہم بھی ڈانس کریں اس طرح سے سب کو ہی بہت ہی سدھار ہوا اور ہمارے گاؤں میں اب بہت ہی دھوم دھام سے ڈانس ہوتا ہے پورے ہال کو بہت اچھے سے سجایا جاتا ہے اور سب بہت ہی مزے لیتے ہیں